यहाँ मेरे बगलमे मेरे कॉलेज के बगलमे हि एक बहुत बड़ो मतलब बगलमे हि बगलमे हि बहुत बड़ो स्टेडियम छै की नामके स्टेडियम रहै वी वी आइ टी स्टेडियम नाम हमरो कॉलेजे के नामसँ अछि स्टेडियम वहाँ जिला स्तर पर पूरा मतलब ढ़ेरी आदमी ढ़ेरी आदमी भाग लैया बाहरो बाहरो जिलासँ दोसर दोसर कॉलेजोसँ आबैया यहाँ भाग लेइले भाग लेइके ओकरो बाद ओहिमे सभे खेलैया मतलब बाहरो बाहरोसँ भाग लेइले आबैया ओकरो बाद खेलैया आओर मतलब आस पासरे गाँवसँ भी जइसे मरङ्गा यहऽ हरदा यहऽ सभे मतलब सभे आदमी जेछै नि सभ आदमी यहाँ आबैया खेलैले मालतब देखैले आबैयै ओनली खेलै लै नहि भाग तऽ नहि लेकिन देखैले आबैया पूरा स्पीकर पूरा डी जे वीजे लगाइ ओकरे पर एन्करिंग करैयै मतलब पूरा आवाज गुंजेयै एकदम देखैमे मतलब ओसभ सुनैमे सुनैमे भी मजा आबैया देखैमे कत्ते मजा ओत्ते तऽ वहाँ जाइके टीम सभके देखै ओकरो बाद फेरो ढ़ेरी लोक आबैया चारू पट्टीसँ देखैया कोइ छतो पर सँ देखैया कोइ कुर्सी पर बैठि देखैया कोइ इंटा पर चढ़ि जाइया कोइ इंटाके भट्टी पर चढ़ि जाइया कोइ एन्ने ओन्ने कोइ गाछी पर चढ़िके देखैया मतलब देखतै जेकरा जेना साधन रहैया ओहिनाइ देखै लगैया आरू एकरो कि कहै छै यहाँ जे खेल होइया ने तऽ हमे नहि भाग लै छियै मतलब कोलेजोरे लड़का नहि छियै मतलब अलग अलग कोलेजोरे आदमी आबैया भाग लेइया ओकरासँ क्रिकेट होइयै वोलीबॉल होइयै क्रिकेट क्रिकेट मतलब होइयै तऽ दू दिन लगातार क्रिकेटे हि होइयै खाली आओर ओकरोमे ढ़ेरी बच्चा नि मतलब पूरा क्रिकेट खेलैतै मतलब बीस बीस ओवरके खेल होइ छै ओकरा पूरा मतलब पूरा इन्जॉय करैया अइसे तऽ बीस ओवर फाइनल मे होइया लेकिन शुरुमे दसे ओवरके खेल होइ छै तऽ पूरा पूरा इन्जॉय लेइया आरू हमरा सनि तऽ मने जे भाग लै छै हमे जादा वोलीबॉल मे भाग लै छियै वोलीबॉल मे भाग लै छियै तऽ ओकरामे तऽ आरू इन्जॉय लै छियै वोलीबॉल मे हमरा पूरा इन्टरेस्ट अछि पूरा मतलब पूरा मजा अबैयै वोलीबॉल खेलैमे आरू क्रिकेटोमे तऽ जेकरा नि इन्टरेस्ट अछि मने भाग लै के पूरा मेन अछि पूरा खेलैया क्रिकेट पूरा खेलै हमरा नि जादा लगभग वहाँ नहि खेलले है मतलब क्रिकेट जादा खेलै छै आ वोलीबॉल रे कम साधन छै एतय मने कम आदमी भाग लै छै तऽ वोलीबॉल मे सेलेक्शन होइया तऽ हमरा सनिरे मतलब मजा अबैया देखैमे खेलैमे भी मजा अबैया मतलब ओ खाली अक्केलोमे खेलै छियै तऽ मजा नहि आबै छै सभ कोइ देखै छै तऽ आरू मतलब अन्दरोसँ जज्बा बढ़ि जाइया खेलैले मन करैया मतलब हमहिं सभ गोल करियै पूरा मतलब पूरा खेलैके जे ओ रहैया पूरा देखि जाइयै लालसा रहैया खेलैके वोलीबॉल आरू हमर दोस्त सनि मतलब क्रिकेट सनि भाग लेइया अलग बगलेमे पॉलिटेक्निक कॉलेज छै एन आइ टी कॉलेज छै मतलब सभे नि आबैया देखैले मतलब कि पूरा देखैया चारू पट्टीसँ ओ क्रिकेट रे नजारा देखैयै कि मस्त खेलि रहले ओ मस्त खेलि रहले आरू हमे नि जादा तऽ नहि देखै छी क्रिकेट नहि देखै छी लेकिन वोलीबॉल के पूरा इन्जॉय लै छी वोलीबॉल के मैच होइया तऽ मतलब जिला स्तर पर होइ छै बाहरो बाहरो नि गाँवोसँ पञ्चायतोसँ नि आदमी अबैया खेलैले तऽ पूरा मजा अबैयै